पयलींच्या काळान पळयत जाल्यार जे रिलीजन्स आसा जावं कितें आपल्याली जाती आसा ताका खूब महत्व दिताले जे पयलींच्या काळांतले जे लोक आसताले ते तांच्या जाणट्यांचें जावं तांचें म्हणणें आसतालें की आपलें रिलीजन आसा तें आपल्यान पाळपाक जाय जाल्यारूच तें रिली रिलीजन जावं जी आपली जी जात आसा ती मुखार सरतली आनी तांकां आपल्या आनी तांकां आपल्या जातीचेर खूब अभिमान आसतालो आपल्या रिलीजन्साचेर खूब अभिमान आसतालो आनी आपल्यान जर तर आपलो आपली जात जर राखून दवरली जाल्यार आपल्याक ते खूब मुखार महत्वाचें आसा हें बी तांकां अशें दिसतालें आनी पयलींचे लोक आपल्याली जात सोडून दुसऱ्या जाती भितर वचपाक पळयनाशिल्ले आपल्या आपल्याले जाती भितरूच जर तर कोण लग्न जालो जावं आनी किदें जालें जाल्यार ते आपल्याले जी मुखारली जी परंपरा आसा हें आसा ती आपल्याक सगळीं करपाक मेळपाक जाय तीं सगळीं आपल्या हातान जावपाक जाय जर तर कोण आपल्या रिलीजन सोडून आपली जात सोडून जर तर कोण दुसऱ्या कडेन लग्न जालो जाल्यार ताका तें कांय करूंक मेळनाशिल्लें सो ताचोय बी तांकां भंय आसतालो आनी तांचें जें रिलीजन्साचे लोक आसताले ते तांकां भायर दवरिताले सो तांकां लागून तांचे म्हणणें आसतालें की आपलो रिलीजन सोडून दुसऱ्या रिलीजन्सा भितर वचपाक जायना आपलें आपली जी किदें जात आसा ती तशीच राखून दवरुपाक जाय आनी आतांचे जर तर काळान पळयत जाल्यार जे आतांचे जे भुरगें आसा तें रिलीजन जात पात तातूंत कसलोच डिस्क्रिमिनेशन घेयनासतना कसल्याय जाती भितर लग्न जाता कितें जाता तांकां आतां अशें दिसता की रिलीजन जावं आपली जात हाका कांयच म्हत्व आसना आतां कितें आतां कितेंय करपाक शकता आनी तांकां ती आपल्या आपले रिलीजनूच मुखार सरचें अशें कांय दिसना कितें जायत जाल्यार तें कितें जावपाक शकता तांकां अशें दिसता आनी तांकां सगळें रिलीजन म्हटल्यार एकूय एकूच दिसता आनी ताका लागून आमची जी किदें परंपरा आसा थोडी जी किदें देवाचें कार्य किदें आसा तें तांकां करूंक मेळना कित्याक ती लग्न जाता दुसऱ्यां कडेन सो तांकां मागीर घरांतल्यान भायर दवरिता आनी तें मागीर कांय तें देवाचें करूंक पावना सो पळयत जाल्यार आतांचें हें आनी हांवें पळयलां आनी हांवें नोटीस केलां की पयलींच्या काळांतले लोक आशिल्ले ते खूब आपल्या रिलीजन्सांक मानताले आनी तांकां खूब रिलीजन्सा बद्दल जावं आपल्या जाती बद्दल खूब किदें किदें खबर आसतालें आनी आतांच्या जनरेशनान पळयत जाल्यार आतांच्या भुरग्यांक आपल्या जी रिलीजन्साची जी किदें परंपरा आसा ती कांयच खबर आसना तांकां एक टायम रिलीजन्स म्हटल्यार सुद्दां खबर आसना तें सगळें एकूच एकूच म्हणून मानता आनी ह्या हांवें खूब नोट केलां